باورچی خانے میں بجلی کے آلات اہم ہیں تاکہ کھانے پکانے میں آسانی ہو اور وقت کم لگے آج کل کے زمانے میں مکسر گرائنڈر گیس سلنڈر اور اوون جیسے آلات استعمال کرنا بہت آسان ہو گیا ہے جو کہ کچھ وقت پہلے موجود نہیں تھے میرے باورچی خانے میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں مکسر کی مدد سے ہم کھانے کے مواد کو پیسٹ بنانے اور اُس کے اندر جوس اور شیکس تیار کرنے یا چٹنی بنانے کے لیے ہم اُسے استعمال کرتے ہیں گرائنڈر کے ذریعے ہم انواع کے مسالہ ہوں دانےدار چھوٹی چیزوں اور پاؤڈر بنانے میں مدد حاصل کرتے ہیں اِسی طرح گیس سلنڈر کی مدد سے پکانے کا آلہ جسے گیس کہتے ہیں وہ کام کرتا ہے جس سے کھانے کو پکانے میں تیزی اور قابلیت حاصل ہوتی ہے اوون کی مدد سے ہم بیکنگ پکوان کیک بسکٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں کھانا گرم کرنے کے لیے بھی اوون کا استعمال کیا جاتا ہے پرانے دنوں میں یہ آلات موجود نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کی تیاری زیادہ مشقت اور وقت ضائع کرتی تھی کھانا پکانے میں زیادہ وقت اور محنت درکار تھی جو کہ آج کل کی موجودہ آلات کی مدد سے کافی کم ہو گئی ہے